आं बिजाबखौ बाजारनि मोनसे बिजाब बाख्रि दखानावनो बाइयो मानोना जोंनि बे जायगायाव बेफोरबायदि जेबो सेकेण्ड हेन्द फानग्रा बिजाब गलादार गैया बिनिखायनो आं गोदानखौनो जोंनि जायगानिनो बाजाराव बाजारनि बिजाब बाख्रियाव आं बायो